गुड आफ्टरनून मैम जी मैम जी मैम सारी वैराईटी के चावल मिलते हैं जी मैम जी बिलकुल मिल जाएगा मैम मैम वह फाइव हंड्रेड रुपीज़ के जी है पर के जी जी मैम नहीं मैम हम थोक का रेट का थोक में सेलिंग करते हैं उसका रेट अभी आप मार्केट में और ज़्यादा है मैम वह चावल बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा चावल है मैम पाँच दस रुपये कम कर देंगे पर के जी पर अगर आप कितना के जी चाहिए मैम हाँ मैम फाइव फाइव रुपीज़ कम हो जाएगा नहीं मैम वह चावल ऐसे ही बहुत उसका रेट हाई रहता है और वह हमनें भी परचेज करने में ज़्यादा मतलब यानि ज़्यादा उसमें वह अमाउंट हमको मिलता नहीं है मैम ऐसे उसमें थोड़ा कम होती है इसीलिए हम वह चावल के रेट ही हाई है उसमें हम फाइव रुपीज़ से आपको इसमें वह क्वालिटी अच्छी है मतलब वह बहुत उम्दा क्वालिटी है मैम वह चावल की बनने में भी बहुत अच्छे हैं खुशबू भी बहुत अच्छी आती है मैम और वह चावल मतलब मतलब बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं उसकी स्मेल और उसकी खुशबू बहुत नर्म चावल नहीं मैम आप ज़्यादा क्वांटीटी में भी लो चाहे फाइव पर फाइव रुपीज़ से हम ज़्यादा कम नहीं कर पाएँगे मैम

नहीं मैम ले लीजीए जी जी थैंक यू मैम